हू'न अं'ऊ तुसें सारें गी सनान्नीं कि मेरा स्पोर्टस बिच केह् केह्ड़ा यादगार दिन रेहा ते केह् मिगी पसंद आया ओह्दे बिच केह् मेरा एक्सपीरियंस रेहा ते अं'ऊ तुसें गी सनांऽ कि मेरा मतलब पैह्लें गै बहुत मन करदा की अं'ऊ स्पोर्टस च बिच चाऽ खेल्लां किश करां की इ'न्ना मतलब असें गी पैह्लें पैह्लें मतलब केह् होंदा की साढ़ा अस चाहंदे हे की अस एह् करचै ओह् करचै पर अस कम्म निं करी पांदे हे ऐ नी ते जैलूं दी अं'ऊ इत्थें कॉलेज आई दी ऐ नी अस आइयै स्पोर्टस बिच ज्वाईन निं कीता लेकिन में इं'या गै आइयै आपूं खेढदी ते खेढना पैह्लें रन्निंग करनी ओह्दे कोला बाद च असें क्रिकेट खेढआ कोई ओह् चिड़ी छिक्का होई गेआ किश किश खेढेआ मेरा सारें बिच बहुत मन करदा हा सारियां गेमां खेढना ऐ नी गेमां इत्थें बी खेढनी रौह्न्नी आं अं'ऊ लेकिन कुदै बाहर निं गेई खेढने गी आं बाहर जानै दा कदें मौका निं थ्होआ लेकिन योगा बिच गेई खाल्ली बाहर जादै बाहर बी नेईं गेई लेकिन गेई ते मेरा बिच चार चार दिन ओह् रेहा जियां साढ़ा इक्क बारी इत्थै मैच लग्गेआ हा मतलब कुड़ियां कुड़ियां गै मतलब इक्क दूऐ कन्नै मैच लग्गेआ टीम बनाई ते अस ते हारी गै ओह्दे बिच लेकिन मेरा ओह् दिन बहुत यादगार रेहा की असें खेढेआ सारें कन्नै दुगी टीम जीती हार जीत होंदी रौहंदी केईं कुड़ियां लड़ाई करी ओड़दी आं लेकिन मिगी बहुत मज़ा आया कि मेरा मन करदा कि अं'ऊ बार बार खेढां बार बार खेढां ते ओह्दे बिच अग्गें बी जां आं हू'न बी मेरा मन करदा अं'ऊ खेढना क्रिकेट खेढना कोई बलीबॉल किश खेढना लेकिन इ'न्ना मेरा अजें बी मेरा मन निं मनदा इ'न्ना डर डर औंदा मिगी अं'ऊ चाह्न्नीं कि मेरा अग्गें बी अं'ऊ स्पोर्टस खेढदी र'वां ते हू'न इसलै मेरी उमर बी बीह् साल तक्कर होई गेदी कॉलेज ते खत्म होई गेआ ना हू'न मेरा मिगी मिगी कुदै मौका थ्हौग ते में होर बी करना कदे कुसै बी मिगी मेरा एह् दिन बहुत जादै यादगार रेहा ओह् आह्ला दिन जिस दिन में क्रिकेट खेढेआ हा टी टवेंटी टीम कन्नै ते अस हारी गे लेकिन भी बी असें बहुत मज़ा कीता उं'दे बिच असें इ'न्ना मज़ा आया लेकिन एह् दिन दिक्खने गी असें गी पैह्लें थ्होंदे तां हू'न साढ़ी एह् हालत थोह्ड़ी होंदी ही अस डर लगदा झक्कने अस कि'यां करचै कि'यां खेढगे कुसै सामनै गल्ल कि'यां करगे ऐ नी ते अगर इ'यै नेहा मौका असेंगी पैह्लें थ्होऐ दा होंदा हा स्कूल टाइम बिच स्कूल बिच असेंगी किश करांदे निं हे ओह् समझदे हे की कुड़ियां कुड़ियां केह् करी सकदियां ऐ नी जे किश न ओह् जागत गै करी सकदे कुड़ियां ते बिल्कुल निं करी सकदियां है'न लेकिन इत्थै आइयै अस वूमैन कॉलेज पढ़ा नियां वुमैन कॉलेज आइयै कुड़ियें एह् साबत कीता की अस की अस सारा किश करी सकने ऐ नी ते बधेरा कम्म होंदा हू'न मेरा इ'न्ना मतलब स्पोर्टस बिच खेल्लेआ हू'न अस दिक्खने रनिंग करने किश दिक्खने ते इक्क दूऐ कन्नै गल्ल बात करने कि'न्नी जानकारी होंदी हू'न अस इ'यै दिन जिसी अस आने आह्ले समें बिच चेता करगे की असें किन्ना इं'या सोह्ना लगना कि यार असें ओह् कीता हा कि'न्ना क्रिकेट खेल्लदे हे हसदे नचदे हे ऐ नी स्पोर्टस बिच इ'न्ना किश करदे हे कबड्डी खेढदे खो खो खेढदे हे बहुत मज़ा औंदा लेकिन अं'ऊ तुसें गी सनाई निं सकनी की सारें कशा जादै मज़ा ओह्दे च गै आया उ'ऐ जेह्दे च असें टीम कन्नै खेढेआ हा क्रिकेट बस अं'ऊ तुसें गी सनान्नीं कि मेरा मिगी बहुत जादै मज़ा आया हा ओह्दे बिच